ہمارے علاقے میں کئی اہم سیاسی جماعتیں قائم ہیں جیسے کانگریس بھارتیہ جنتا پارٹی عام آدمی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین وغیرہ لیکن دہلی کی تاریخ میں عام آدمی پارٹی کا قیام اور اس کا ارتقاء پھر اس کی شاندار فتح و کامیابی دہلی کی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتی ہے بہت کم وقفے میں یہ پارٹی بنی اور کامیاب ہو کر حکومت پر قابض ہو گئی